हेलो श्री गंगा रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं सर अरे सर मैं ज्योति शर्मा बोल रही हूँ मैंने एक ऑर्डर दिया था दाल चावल सब्ज़ी रोटी मसाला पापड़ और सलाद का तो सर क्या है कि अचानक मुझे बाहर जाना पड़ा जिस कारण से मैं यह ऑर्डर ले नहीं पाऊँगी तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं जी पैसे का कोई इशू नहीं है सर मेरा ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था लेकिन रिफंड नहीं होगा तो चलेगा पर मैं ऑर्डर नहीं ले पाऊँगी सर इसलिए आप उसको कैंसिल कर दें कोई बात नहीं सर पैसा नहीं मिलेगा तो चलेगा ठीक है सर